जोंनि ओन्सोलाव बिदिनो बेसेन गोसा जुनारफोरनि खौ फिनायनि गोबां आबाद मावनानै सुबुं फोरा सोलिगासिनो दङ दा बिसोरनि माखासे जाफुंसारदों माखासे जाफुंसाराखै जाफुंसारैनि माखासे जाहोन फोरबो दङ जायफोरनाखि सोलोंथाइ बिथिंआव जौगानाय नङा बिसोरनि जुनाद फिसिनायनि आदब खायदाया माखासे गोदोनि आदबैयैनो दङ गोदो जेरेखम नोंङो मोसौ फोरखौ नोङो गांसो जाहोनानै ल' दुब्लियाव खानानै ल' नोङो फिनानै बेनिफ्राइ नांगौ रोखोमै गाइखेर मोनाबा थिग बेबादिनो जोंनि ओन्सोलाव माखासे सोलोंथाइयाव जौगायै मानसिफोरा बेबादिनो आबादनि जुनाद फिसिनायनि आबाद जों लोब्बा जानानै दङ दा नोङो बे बेसोन गोसा जुनाद फोरनि फिनानै नोङो रां आरजिनो सानदोंबा माखासे नोङो जोंनि ओनसोलाव माखासे सोलोंथाइ लानाय एबा फोरोंथाय होनायनि गोनांथि दङ बेनि दारै आङो निचय जाफुंगोन होननानै सानो बे बे पेसाखौ मोजांसिन आरो गुरैसिन खालामनो थाखाय गामि गामि थांनानै जायनाखि जुनाद फिसिनाय आबादजों लोब्बा गोनां बिसोरखौ माखासे ट्रेनिं होनायनि राहा खालामनानै होनांगौ मानो होनबा बिसोरो न' बां गारनानै गोजान जायगायाव ट्रेनिं लाहैनो थाखाय बिसोरहा सम गैया जायो मानो होनबा बिसोर न'खर बेंनांगौ फारसेथिं जाय नोङो जुनादफोर फिसिनांगौ जुनाद फिसिनायनि ट्रेनिं लाहैनांगौबो जायो बेफोरबादिथ' नोङो मोननै खामानिखौ मोनसे समावनोथ' बिसोरो मावनो हाया बेनि थाखाय हायोब्ला सरखार निफ्राय न' न' थांनानै बिसोरखौ फोरोंथाइनि राहा खालामनानै होयोब्ला आं सानो बिसोरो जौगानो हागोन दा नोङो जोंनि ओन्सोल लाव नोंङो बेसेन गोसा जुनारफोर फिसिनांगौब्ला जा जानाय आदारनि माखासे आंखालनि नुजाथिनाय नुनो मोनो बेफोर आंखालखौ सुफुंनोबा जोङो आबाद बिथिङाव जौगानांगोन जेरोखम नोङो जुखाम जुखामखौ आबादनिफ्राय नोङो जिब जुनारनि गोबां जाग्रा बानायजायो आरो नोङो गम जोंनि ओन्सोलाव नांगौ बादि बे गम आरो जुखाम आबादखौ थोजासे रोखोमै मावनाय जाया जायनि थाखाय जिब जुनाद फिसिनो थाखाय जोङो गोजान जायगानिफ्राइ आदारखौ बायनानै लायनांगौ जाहैयो दा नोङो बे आदार बायनानै लायनांगौ जानायलाय खोनथारि बिथिङाव एसे उसिबिदा फैयो बे उसाबिदाखौ होखारनो जोंनि ओन्सोलावनो बेफोरबादि आबादखौ मावनानै लानांगौ बिजों लोगोसे बिफोरखौ नोङो बानायनानै लानो हानाय जेर'खम नोङो गमखौ जाहोब्लानो थ' जाया गम बा नोङो जुखामखौ ओरैनो जाहोब्लाबो जाया बेफोरखौ नोङो माखासे मिलाव होनानै गुन्दै खालामनानै बेफोरखौ नोङो आदार महरै बिखौ बानायनानै लाग्रा मेसिन फोर फुलिनानै होयोबा जोंनि ओन्सोलनि बेसेन गोसा जुनारफोर फिग्राफ्रानो रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हागोन गायखेरनि दिहुननाय बिबानखौ बिसोर बांहोनो हागोन जेर'खम नोङो आरो बिजों लोगोसे नोङो